جی السلام علیکم و رحمة اللہ جی میری بات کیا فلپ کارٹ والوں سے ہو رہی ہے جی جی سر سر میں نے ایک ہفتہ پہلے ہی آپ کے فلپ کارٹ سے ایک کپڑا میں نے آرڈر کیا تھا ہاں جی جی سر تو ہوا کیا کہ جس کلر کا اور چیک کا میں نے کیا تھا وہ یہاں پہ آیا ہی نہیں ہے دوسرا رنگ نظر آ رہا ہے ہم کو اور کمفرٹیبل بھی نہیں لگ رہا ہے جی جی سر ہم چاہتے ہیں سر کہ کیا آپ اس کپڑے کو پھر سے جو ہے ری چینج کر سکتے ہیں کیا جی ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم آرڈر کیے تھے وہی ہم کو چاہیے وہی ملنا ہے ہاں جی ہم ریڈ کلر کا ہم آرڈر کیے تھے جی یہ لائٹ ریڈ لگ رہا ہے اور ہم کو اچھا نہیں لگ رہا ہے جی جی ہم کو چینج کرنا ہے کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے اچھا او پھر سے اپلیکیشن میں جانا ہوگا او اچھا او وہی جس نمبر سے کیے تھے اسی سے ہم کو پھر سے کرنا ہوگا ری چینج کا آپشن آتا ہے اچھا او اچھا کتنے دن میں آ سکتا ہے پھر دوبارہ اچھا ایک ہفتہ لگ سکتا ہے کیا پس پیمنٹ پھر سے ہم کو کرنا ہوگا کیا اچھا اور اسی پے میں اسی میں آ جائے گا ایکسٹرا نہیں لگے گا اچھا چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ٹرائی کرتے ہیں اوکے بائے